میرا شہر حیدرآباد دنیا بھر میں ایک الگ مقام رکھتا ہے جس میں بہت سارے خوبیاں ہیں جیسے کہ حیدرآباد کی پہچان چارمینار سے ہے چارمینار کو دنیا کے چودہ عجو عجائبات میں گنا جاتا ہے اور حیدرآباد کی پہچان اور ایک چیز سے بھی ہے جو میری اپنی بہت پسندیدہ ہے یعنی کہ حیدرآبادی ذائقے دار اور لذیذ بریانی ان حید دنیا بھر میں حیدرآباد کی بریانی کو بہت پسند کیا جاتا ہے اور لوگ بہت دور دور سے آتے ہیں اس کے ذائقے سے لطف اندوز ہونے کے لیے ویسے مجھے بھی حیدرآباد کی بریانی بحیثیت ایک حیدرآبادی پسند ہے اور میں فخر کرتا ہوں کہ حی حیدرآباد کی پہچان بریانی کے ذریعے ایک انفرادیت میں پیدا ہو جاتی ہے جیسے کہ دنیا کے بہت سارے شہروں کے اندر حیدرآباد کو ایک اچھی طریقے سے اور حیدرآباد کی جو مخصوص ڈش ہے بریانی جس کو عمدہ چاول اور بہترین پوٹلے کے گوشت کے مصالحہ جات کے ذریعے بنایا جاتا ہے ہندوستان میں ایک بہترین مقام رکھتی ہے ہندوستان کے علاوہ دنیا بھر میں لوگ اس کو پسند کرتے ہیں اور ہندوستان کے علاوہ جب باہر سے باہری ممالک سے یہاں پہ لوگ آتے ہیں گھومنے کے لیے وہ اس سے ضرور اپنی زندگی میں لطف اندوز ہوتے ہیں